हमर इलाकाके आसपास अइ प्रचलित कॉलेज एम एल एस कॉलेज सरिसब पाही मे अछि एम एल एस कॉलेज जिनकर नाम महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह महाविद्यालय अछि आओर अइ कॉलेजमे जे छै से हमर अपन बहिने पढ़ै छथि आओर हुनकर विषय जे अछि से कला विषय से जे छै से ओ पढ़ि रहल छथि आओर आओर कला विषयसँ पढ़ै छथि आओर हुनकर कॉलेजमे अनुभव सेहो बहुत बढ़िआँ रहलनि हँ ओ हमरा जे अइ कॉलेजके बारेमे फीडबैक देलथि हन सेहो हमरा बढ़िआँ लागल ई कॉलेजक जे छै से पढ़ाइ आओर अनेको तरहके जेना अनुशासनके व्यवस्था खेल कूदके व्यवस्था आओर बहुत तरहके एहन व्यवस्था छै जे अइ कॉलेजके जे छै से हमरा बढ़िआँ लागल